جو لوگ باہر سے دلی میں گھومنے آتے ہیں ان لوگوں کو اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اس طرح اٹھانا چاہیے اگر چشموں میں انہیں دلچسپی ہے تو چشموں کی مارکیٹ میں اپنے وقت دیں جیسے بلی مارن جیسے چشموں کے مارکیٹ میں جائیں اگر انہیں شاپنگ کرنی ہے تو نئی سڑک یا چتلی قبر جیسی مارکیٹ میں جائیں یا انہیں کھانے پینے میں دلچسپی ہے نئی نئی ڈشیز کھانا اچھا لگتا ہے تو وہ جامع مسجد کے ایریے میں جائیں اور اگر انہیں گھومنا ہے نائٹ واک کرنی ہے تو وہ چاندنی چوک کے ایریے میں جا کے اپنا وقت وقت کا فائدہ اٹھائیں